सरकार कला कार शिल्पकार अॻियां वधाइण जे लाइ असांखे ख़ूबु मदद कंदी आहे की पहिरियों माण्हू कं पैसे जे लाइ इलाही दिक़त थींदी हुई त हाणे ख़ुदि उत्साह वधाईंदा आहिनि कि तव्हां कयो त असां वेठा आहियूं तव्हांजो हौसलो अफ़ज़ाई वधाईंदा आहिनि ख़ुदि मदद बि कंदा आहिनि त इन जे करे अॼुकल्ह माण्हू जो हौसलो वधियलु रहंदो आहे औरि हिक ॿिए खे माण्हू उत्साह बि कंदा आहियूं त इन करे कला खे छिपाइणो न खपे और पंहिंजो अॻिते वधणो खपे और पंहिंजो जुट थी करे पंहिंजी समृधी के अॻिते वधाइणो आहे